बर' रावआ भारतनि दाइनथि फारिलाइआव हाबनाय मोनसे राव मोनसे जौगा मानगोनां राव बे रावआ आथिखालाव जोंनि आसामनिबो मोनसे लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि मोनबाय बे रावजों जोङो लिरनो फरायनो मोन्थाय दङ बे रावखौ जों रायजोनि जायखिजाया मावख'आवनो बाहायनो हानाय जोंहा मोन्थाय दङ जायखिजाया लाइजाम जायखिजाया मावख'आरि बा जायखिजाया लिरनांगौ आयदाफोरखौ जोङो जोंनि बे बर' रावजोंनो लिरनानै फोरमायथिनायनि मोन्थायखौ जोङो मोन्दों दङ दा बेयाव जोंनि बर' रावखौ आथिखालनि जोंनि आसाम रायजोआव सोलोंथाइ खान्थियाव गोग्गोम फसंथिनायनि गोग्गोमै गायसननायनि जोंहा सम जाना फैबाय जेब्ला जोङो बे रावखौ जोंनि बर' रावखौ आसामाव लोगो मावख'आरि राव हिसाबै गनायथि मोननानै जुदि जोङो सोलोंथाइ खान्थियाव सोलोंनाय फोथारावहाय जुदि लोरबां खालामना लायोबा जोंहा निस्सय जोंनि गेजेरावनो खहा दङ जोंनि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरावहाय बर' फरायसाफोरखौ जोङो बांहोनो नांगोन जोंनि गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरा बांनाय लोगो लोगोसे जोंनि बर' रावआ गोग्गोमै थांनानै थानायनि बोलोखौ मोनगोन जेब्ला जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' फरायफोरा जोबलांगोन जोबनायनि लोगो लोगो जोंनि गुदि फरायसालिफोरा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थैनानै थांगोन गंफा गंफा गुदि फरायसालिया जुदि थैनानै थाङोबा जोंनि बर' रावआ मोनसे समाव जे गोमालांगोन बे रोखाखा दिनै बुहुम फरायसालिफोराव जोंनि बर' रावखौ गायसनहैबाय दिल्ली इउनिभार्सिटि नेहु डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि बा गोबां गुबुन गुबुन बुहुम फरायसालिफोराव जोंनि बर' रावखौ एम आइ एल हिसाबै गायसनहैनो हानाय जाबाय नाथाय फारसेथिं जोंनि गुदि फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' गथ'फोरा बा बर' फरायसाफोरा जोबलांनायनिफ्राय जोबलांगासिनो दं बेनिखायनो साननो गोनां दुखु खालामनो गोनां जाहैदों आथिखालाव जों गोजौआव जेसेबांखि माने रावखौ फसंथाहैया मानो गुदियाव जुदि बर' फरायसाफोरा जुदि गैया जायोब्ला गुदि फरायसालियाव बर' बिजोङा जुदि गैया जायोबा जोंनि बिजौथिं गोजौथिं जों बिबार फिथाइ थायहोनायाबो मोनसे समावहाय रानलांनानै थैलांगोन बेखौ जोङो रोखा नुहरखायो बेनिखायनो दानि सोलोंथाइ खान्थियाव जोंनि बर' रावखौ गोग्गोमै गोरायै गायसननायजों लोगोसेनो जोंनि साफ्रोमबो गंफ्रोमबो गामियाव रायजो राजाफोरा गावनि बर' बिजोंफोरखौ फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनायाव बयबो माने गोग्गोम बिफाव लानांगोन बिहोमा होनांगोन गाव गावनि गथ'फोरखौ गुदि फरायसालियावहाय गावनि बिमानि रावजोंनो फोरोंनो थाखाय साफ्रोमबो बिमा बिफाफोरा जान्जि खाफ्रानांगोन गावनि गथ'फोरखौ हगार हरनानै जोथोन लानो रोंनांगोन जोथोन लानायनि गेजेरजों गथ'फोरखौ फोरोंनांगोन सासे गथ'आ गावनि बिमानि रावजों जेसेबां मोजाङै सोलोंनो हागोन बे गथ'आ गुबुन रावजों सोलोंनो हाया बेनिखायनो आथिखालनि सोलोंथाइ खान्थियाव बर' रावआ गोबां माने बिहोमा गोलैदों बेनिखायनो साफ्रोमबो गार्जेनफोरा जोंनि बिमा बिफाफोरा बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव हगारनानै बर' बिजोंखौ बर'नि रावखौ फोथांना लाखिनायाव बिबान लानांगोन